हांव अभिषेक उलयता म्हाका कॅब बूक करपाची आशिल्ली हांव पणजे आसा सद्या आनी म्हजे आई बाब आसात ते परत काणकोण वचपाचे तर पणजीसान काणकोण कितलें भाडे जातले आनी बरोबर कितले वेळ लागतलो हे मातशें कळोवचें